हम अभी अभी एने कनि नया आकऽ फेस क्रीम किनलियै जैं कि ओ पहलेसँ बहुत बेहतर हमरा देखैमे लगै छै पहले हमर फेसपे पहले दाग उग रहलै अब ओ न हइ आओर ओहिसँ पहलेसँ बढ़िऑं भी निखार देखैमे लगै छै आओर एकर बहुत जादा फायदा छै ई लगेयलाके बादमे लगै छै कि हँ कि आदमीके फेस पर कुछ लागल छै